जी आएँ बोलिए नमस्ते नमस्ते आप आप कहाँ से बोल रही हाँ हाँ हम ड्राइवर बोल रहे हैं उनकी बताइए हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है हाँ आई बोलो हाँ क्या बात है हाँ ठीक है आप उनके फैन्स हो लेकिन राहुल जी आपसे ऐसे नहीं मिल सकते क्योंकि वह इतने बड़े आदमी हैं इस समय वह किरकेट खेल रहे हैं वैसे भी वह आपसे नहीं मिल आप कौन हो उनकी हम आपको नहीं पहचाने अपना पता दो आप ठीक है आपसे हम कभी नहीं मिले हैं लेकिन हम कोशिश कर करेंगे अगर उनको छुट्टी मिलेगी मिलेगा तो आप से हम बात करवाएँगे आपको हम मिलवाएँगे पहले यह बताओ अकेले ही मिलता चाहती हो कि फ़ैमिली के साथ नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं अगर अकेले मिले तुम अगर अकेले मिलना चाहती हो तो मिल लो लेकिन फ़ैमिली के साथ नहीं इतने लम्बा कि आप हसबैन्ड भी और बच्चा भी नहीं हो सकता है ऐसे अब आपको हम टाइम नहीं दे सकते लेकिन जब हम वह आएँगे तो आपके पास हम कॉल करेंगे

पहले पहले आइए हमसे मिलिए हमसे बातचीत करिए तो फिर हम आपको आपसे मिलेंगे और आपका हाव भाव समझेंगे तो आपको हम मिलवाएँगे उनसे

हमारा रूम तो वहीं लखनऊ तो हमारा भी घर है वहाँ आल आलमबाग़ हम नहीं बाहर रहते हैं अलग हम कमरा लिए हैं लेकिन हमारा पर्सनल घर लखनऊ में है आलमबाग़ में ठीक है ठीक है हम कॉल करेंगे ठीक है ओके

हम बताएँगे कॉल करके आपको ठीक है नमस्ते